अज्ज टाइम उप्पर जेह्ड़े ब्याह् होंदे उत्थे बौह्त ज्यादा खर्चा ऐ कि इक ते दाज दा बड़ा ज्य़ादा रवाज़ ऐ अज्जकल्लै दे लोक बड़े लालची उ'नें दाज चाहिदा होंदा गिफ्ट चाहिदे होंदे बड़े सारे इ'यां ते चलो ब्याह् होऐ कुड़िये दे स्हेलियां बी गिफ्ट जरूर देई ओड़दियां पर जेह्ड़ा दाज देना जेह्ड़े जित्थे फ्रिज़ कूलर भाई ए सी भाई उ'नेंई बैड भाई सब किश उ'नें चाहिदा होंदा ऐं ओह् ते बड़ा खर्चा पौंदा जेह्ड़ा अज्जकल अज्ज टाइम उप्पर अज्ज वैसे इ'यां दाज जेह्ड़ा तां लैना नी चाहिदा इक दिक्खेआ जा दाजै दी प्रथा जेह्ड़ी साढ़ी बंद कीती दी ऐ इनें फ्ही बी अज्जै दे टाइम दे लोक बड़े लालची ऐ न उनेंई सब्र नी ऐ भाई अस इ'यां कुसै दी कुड़ी गरीब घरै दी लेई औचै चलो नुहाड़ी कदर करचै ना उ'न्नै सिर्फ अपने दाजे दे लालचिए न उनें सिर्फ दाज चाहिदा होंदा ऐ ओह् आखदे के असें दाज लोड़दा खुल्ला चाहिदा एह् चाहिदा अगर नेईं देओ तुस दाज तां कुड़ियै थुआढ़ियै गी दुक्ख बनी जाना ते दुक्ख बनोग ते उस बचारी ना ओह् सौह्रे ओड़ी ना ओह् प्योकै ओड़ी ऐं एह् कुड़ियें आस्तै बिपता बनी गेदी अज्ज टाइम उप्पर इक गरीब बंदै ब्याह् करना बी कुड़ी दा कोई सौक्खा नी ऐ ऐं चलो अमीर ते करग बचारा अवा इक गरीब बंदै इक कुड़ी दा ब्याह् कि'यां टपाना ओह्दे आस्तै बौह्त मुश्कल ऐ कि ओह् अमीर बंदे दी बराबरी नेईं करी सकदा ओस बचारै शायद फ्रिज़ कूलर नेईं देन होने पर इक अमीर बंदा ते देग पर इक गरीब दी इक केह्ड़ी धीऽ ऐ ओह् बौह्त मुश्कल ऐ उसी ब्याह् देना एह् जेह्ड़े अज्ज टाइम उप्पर ते दाज दान दा जेह्ड़ा एह् गिफ्टें दा रवाज ऐ इन्नै धियें दी जिंदगी खज्जल करियै रक्खुड़ियां एह्दे बजह् कन्नै बड़ा ज्यादा जेह्ड़ा अज्ज टाइम उप्पर जेह्ड़ियें धियें साढ़ियें गी मौत होआ दी कोई बचारियां आत्महत्या करा दियां कोई किश करा दियां नेईं करी सकदी गरीब फैमली एह् दाज दान दा जेह्ड़ा सिस्टम ऐ एह् बंद करना चाहिदा भाई जेह्दे बजह् कन्नै लोकें दियां बचारियां गरीबें दियां धियां मरा दियां ऐं ते अमीर जेह्ड़े नेईं सैह्न होंदियां गल्लां तलाक होआ दे जेह्ड़े असें कुतै नांऽ बी नेईं सुने दे ओह् बी होआ दे एस सब टाइम उप्पर ते अज्ज टाइम उप्पर एह् दाजै दा जेह्ड़ा बड़ा रवाज ऐ पर कुछ पढ़े लोक जेह्ड़े अज्जकल पढ़ा दे लिखा दे जागत कुड़ियां ओह् अज्जकल थोह्ड़ा दाजै दुजे घट्ट सपोर्ट करा दे पर अजें बी शायद बड़े करा दे न केईं लोक जेह्ड़े अजें बी अज्ज बी अंधविश्वास बिच्च पेदे न कि भाई ब्याह् ते असें दाज बनाना कुड़ियै आस्तै इन्ना चाहिदा पर ऐ ते बड़ा मुश्कल ऐ पर अगर अस लोक इसी प्रथा गी बंद नी करगे तां कुसै बोलना बी नी ऐ पढ़े लिखे लोक नी इसी समझन कि दाज लैना इक गुनाह् ऐ तां एह् कोई नेईं समझी सकदा दाजै कन्नै कदें कुसै गी सुक्ख नेईं होना अगर तुसें कुसै दी धीऽ भैन गै चाहिदी तां ओह् बगैर दाजै चुक्को बगैर गिफ्टें चुक्को ते तुसेंगी पुन्न बी होग ना कि तुस दाज खुल्ला चुकगे जित्थें तुसें दाज ते दान सब किश चुक्केआ उत्थे तुसें इंसान दी किन्नी कदर करनी ओह् ते नी करी सकदे तुस कदें बी थोह्ड़ा अपना बी दिक्खो अपनियां बी धियां न बगानियां बी धियां होंदियां अगर तुसें अपनियां देनियां ते बगानियां आह्ननियां ते उंदा बी सोचो